भारतके सबसँ लोकप्रिय खेल किरकेट छै ओकराबाद हॉकी छै किरकेटमे एकरा टी वी पर प्रसारण कैल जाइ छै बहुत ज्यादा चाहत हइ लोकके लोकमे किरकेटके प्रति बहुत लोक देखै छथिन एहिमे किरकेटमे एगो नाम छै सचिन तेन्दुलकर जे भारतके छै जे अब नहि खेलै छथिन छोड़ देले छथिन खेलनाइ हिनका किरकेटके भगवान मानल जाइ छै ओकराबाद अबै छै हॉकी हॉकी जकरामे जाहिमे मेजर ध्यानचन्द खूब प्रसिद्ध नाम छै हॉकीके भी टी वी पर देखाएल जाइ छै आओर ओकराबाद एथलीट आओर दोसरो एथलीट गेम एथलीट खेल छै जाहिसँ जिम्नास्टिक कुश्ती तैराकी दौड़ अहूमे प्रसिद्ध नामसब छै जइसे हिमा दास हो गेलै पी टी उषा मिल्खा सिंह नीरज चोपड़ा ईसब एएथलीट खेलके एथलीट खेलके खूब विख्यात प्लेयरसब छथिन बाकी किरकेट वएह होलै जे किरकेटके टी बी पर प्रसारण कएल जाइ छै एहि खेलमे एगारह गो प्लेयर खेल खेलल जाइ छै एहि खेल एक तरहसँ दोसरे देशके लेल खेलल जाइ छै दोसरे देशके बीच खेलल जाइ छै इएहसब एहिमे हइ